میں اپنی ایجوکیشن کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں میری ایجوکیشن شروعاتی دور مدر مدرسے سے ہوئی ابتدائی تعلیم مدرسے سے ہوئی اس کے بعد میں نے اعلیٰ تعلیم کے لیے لکھنؤ یونیورسٹی کا انتخاب کیا اور میں نے وہاں سے پرشین میں ماسٹرس کیا اور پھر اس کے بعد اردو زبان سے لگاؤ ہوا تو اردو زبان میری چہیتی زبان اور بڑی محبتی زبان بن گئی اور اسی فن اسی زبان کے وسیلے سے آج میں رزق سے جڑا ہوا ہوں روزی سے جڑا ہوا ہوں